हमसब मिथलाकबासी रुपैआ यानि मैथिलीमे हमसब रुपैआ कहै छियै जेना भऽ गेल पाँच सए एक हजार आठ सए दू हजार तीन हजार एक सए